म्हज्या वाठारांत काणकोण हांगा एक भलायकी केंद्र आसा जेका आमी काणकोण प्रायमरी हेल्थ सेंटर अशें आमी म्हणटात ह्या प्रायमरी हेल्थ सेंटराक फाटलीं खूब वर्सां जालीं हेल्थ सेंटर जें आसा काणकोणान बरी चलता आनी ह्या सेंटराक काही बेजीक फेसिलिटीस ज्यो आसात त्यो आमकां मेळटा जें काणकोणचें जें वाठारातली लोक जे आसात तेंकां आरोग्याची सुविधा जावूं वेगवेगळीं ऑपरेशन्स जे आसात जी ल्हान प्रमाणांत जी आसात तीं मोठे प्रमाणांत जर आसा जाल्यार तीं आमकां मडगांव वचून करपा पडटा किंवां बांबोळी जिएमसी मदी आमकां तीं वचून करपाक पडटा जेन्ना काणकोणांत हें हाॅस्पिटल जेन्ना बांदलें गेलें तेन्ना आजू बाजूच्या वाठारांतले लोकाक हें हाॅस्पिटल जें आसा तें खूब बऱ्याक पडलें कारण आरोग्याच्या दृश्टिन जर पळयलें जाल्यार सरकारान हे जेन्ना हाॅस्पिटल जेन्ना बांदलें तेन्ना ह्या वाठारांत तशी गोव्हरमेंट तशें बरें दुसरें खंयचेंच हाॅस्पिटल हांगा नासलें आनी बरें हाॅस्पिटल आसले कारणान लोकांक त्रास जाताले तेन्ना लोकाक त्रास जाताले जेन्ना तेंकां अकस्मात जर कोणी बरो ना जावन पडलो जाल्यार तेका हांगा साकून मडगांव व्हरप पणजे व्हरप म्हणटसर तेका आनीक त्रास जावपाक लागताले किंवां कांयी वेळार एखादो मनीस जो आसा तो ह्या संवसाराक आसपाक पावना नासलो म्हणजे अशें प्रोब्लम पयलीं लोकांक जाव जातालें जेन्ना हें हाॅस्पिटल बांदलें गेलें तेन्ना काही बेजीक फेसिलिटीस ज्यो आसात त्यो लोकांक मेळळ्यो आनीक लोकांक टायम टू टायम वखद मेळपाक लागलें जरी काणकोणांत तितली मशिनरी ना हाॅस्पिटलांत जाल्यार सुद्दां जितलें गरजे पुरती जे आसा म्हणजे लोकांक सादी टेबलेट्स जावूं कितें तरी ताज्या नंतर डायबिटीसा खातीर कितें तरी वखद लागता किंवां डायलेसीस करपाचें आसता किंवां अशें ज्यो बेजिक्स फेसिलीटीस ज्यो आसा न्ही त्यो सद्याक आमकां हांगां मेळटा काणकोण भलायकी केंद्रातल्यान खूब अशे उपक्रम जे आसा तें केल्ले वता जेणें जो फोर एक्जांम्पल ज्यो शाळा ज्यो आसात शाळांनी वटून ते भुरग्यांक इंजेक्शन करतात किंवां म्हणजे मलेरियाचें जें अवेरनेस जें आसा तीं अवरनेस तीं लोकां मदीं पावयतात लोकांक सांगतात की निवळसाण कित्याक दवरपाक जाय आनी तें निवळसाणीचे फायदे जे आसा ते लोकांक ते पटून दितात आनी डेंगू कडल्यान किंवां इतर जीं दुयेसां जी आसात ते दुयेसां कडल्यान लोकांक कशें पयस दवरप सो ह्या दृश्टीकोणांतल्यान काणकोणचें भलायकी केंद्र जें आसा तें एक बरो वावर जो आसा तो करता आनी ह्या हाॅस्पिटलांत जरी डाॅक्टराची संख्या जी आसा ती कमी आसली जाल्यार सुद्दां जें आसता ते बरें तरेन काम करतात ह्या संग ह्या हाॅस्पिटलाची आनीक जी उदरगत जी आसा ती जावपाची खूब गरज आसा कारण खूब अशी मशिनरी जी आसा तेंकां कम कमी आसा आनी ही जर मशिनरी वाडली जाल्यार काणकोणची लोकांक उपचारा खातीर काणकोणांतल्यान पयस वचपाची गरज पडची ना अशी म्हाका तरी दिसता हें काणकोण केंद्र जें आसा म्हणजे सरकारान फाटलें म्हाका दिसता तें एक अशें तशें पंदरा ते वीस वर्सां जायत आयल्यां तेका की हें केंद्र हांगा बांदलां आणी ह्या केंद्राच्या माध्यमांतल्यान लोकांक जें आसा खूब मदत जी आसा ती जावपाक पावता एखादो जाण्टो मनीस तेका जर हांगसान मडगांव किंवां पणजे वचप शक्य ना अशें लोकांक काणकोण हें भलायकी केंद्रान तेंका बरी मेडिसिन्स तेंकां मेळपाची शक्यताय सदांकाळ आसता तशेंच खंयचेय वेळार जर आमी हें भलायकी केंद्राक जर गेले जाल्यार आमकां थंय बरें तरेची मेडिसिन्स जावूं बरें तरेची ट्रीटमेंट जी आसा ती दिवपा खातीर सगळे डाॅक्टर्स जे आसात ते सदांच रेडी आसतात आनी अशें तरेन हें एक काणकोणचें भलायकी केंद्र लोकां खातीर खूब बरें काम जें आसा तें करता त्याच प्रमाणें जेन्ना कोविडाचो काळ आयलो कोविडाच्या टायमार काणकोण भलायकी केंद्राक कोविड मेनेजमेंट जें आसा तें खूब बरें तरेन जालें ताज्या खातीर एक सेपरेटच तांणी वार्ड जो आसा ताणें तयार केलो लोकांक थंय वचप थंय टेस्ट करप किंवां तेंका टेस्ट केले नंतर बसपा खतीर तेंका एख बरी सुविधा म्हणजे खंय तरी बसपा खातीर तेंका बरें जागे एरेंज करून दिवप ते गोश्टी विविध काम जें आसा तीं ताणीन खूब बरें तरेन जें आसा तें पार पाडलेंलें आसा लोकाक कोविडाच्या टायमार जेन्ना त्रास जाताले तेन्ना कसलेच तरेचो तेंका तेंका प्रोब्लेब करिनासतना काणकोणच्या भलायकी केंद्राक लोकाचेर उपचार जे आसा तें केल्ले आणी हेंयी खूब खूब बरी गोश्ट जावन आसा आनी काणकोणचे लोक हाजे खातीर सदांच उपकारी आसतले काणकोण भलायती भलायकी केंद्रावतीन वेगवेगळे कायर कार्यक्रमूय बी आयोजीत केल्ले वतात वेगवेगळीं कोम्पिटिशन सुद्दां जातात हाली मागच्या वर्साक म्हणजे गेले त्या वर्साक एक ड्रोयिंग कोंम्पिटिशन जालें किंवां अश्यो वेगवेगळ्यो गोष्टी ज्यो आसा त्यो ह्या काणकोण भलायकी केंद्रावतीन केले वता